हमर अनुभव जे छै ने भारत गैसके प्रति बहुत बढ़िआँ रहलै जखैन नम्बर लगेलियै तखन मिल गेलै आओर सिलिण्डर खूब बढ़िआँ बहुत दिन तक भी चलि रहल छै भरा रहल छै ई नइ छै कि गैस कम दै छै हमरा भारत गैसवला जेतना गैस ओकरामे आना चाही सेलेन्डरमे उतने गैस हमरा दए रहल छै उपलब्ध करा रहल छै जकरासँ ई होइ छै कि जे हमर पन्द्रह दिनमे खतम होइतै से हमर महीना दिन महीनासँ ऊपरे चलि जाइ छै से हमर अनुभव कहुँ तऽ भारत गैसमे बहुत बढ़िआँ बहुत बढ़िआँ रहलै हाँ तऽ हम चाहबै कि आगे भी हमर भारते गैस हमेशा चलैत रहियै ताकि हमर अनुभव आओर अच्छा रहै